जैसे हम कद्दू का बीज उगा सकते हैं उससे माने बीज डालेंगे तो पौधे उगेंगे फिर बीज को हम उगा के बड़ा हो जाएगा तो ढेर सारी कद्दू फलेंगे जो घर के भी काम में आते हैं हम मार्केट में भी बेच सकते हैं और जैसे टमाटर का बीज उगा सकते हैं बीज उगा के ढेर सारे पौधे हो जाएंगे उसको पौधे को अपने खेत में लगा सकते हैं उसे हम जो बड़ा होगा धीरे धीरे उसको सिचेंगे वो करेंगे पौधे उगा के फिर उसके बाद ढेर सारा टमाटर निकलेगा तो हम मार्केट में बेच सकते हैं और घर के कामों में उपयोग कर सकते हैं और उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं जो हमारे लिए वो बहुत आवश्यकता जैसे सब्ज़ियाँ है फल हैं और कोई भी जैसे खाने की बीज हैं जैसे आम का पेड़ हम ने लगाया वो तैयार हो गया फिर आम को हम बाज़ार में भी बेच सकते हैं और घर पर खा भी सकते हैं बाज़ार आम के पौधे से लगाने मैं हमें बहुत फ़ायदा होता है जो पैसे उसे मिलेंगे हम उसे घर के कामों में उपयोग कर सकते हैं घर के घरेलू कामों में या तो अपने बिजनेस या कोई ढेर सारे पेड़ हैं तो उससे बहुत पैसा मिलता है और इससे उपयोग होता है और बीज को हम बार बाहर से मतलब उगा के ढेर सारा बीज और बीज उगा सकते हैं और ढेर बीजों को हम एक साथ मन लगा के फिर अपने खेतों में उगा सकते हैं खेत में उगा के फिर पौधे को वो कर सकते हैं और अपनी सब्ज़ी को अच्छे तरीक़े से मति मनी लगा के अच्छे खाद वग़ैरह दे के सब्ज़ी उगा सकते हैं मार्केट में उसको बेच सकते हैं और एक प्रकार का वो उपयोगी बीज होता है बीज होता है तो बीज होता है बीज बहुत अच्छी बीज होते हैं जो अपने लिए उपयोग कर किया जा सकता अपने घरेलू निजी चीज़ों में और व्यवसाय में और ये सब